हैलो

आ रही है मैम मेरे क्लास में चार इस्टूडेंट है

एक तो राधिका नाम की लड़की है और एक दिव्या नाम की है और एक कृष्णा नाम का स्टूडेंट है और एक लड़की और है पायल नाम की जोकि बहुत अच्छा स्टेडि वग़ैरह मतलब स्टेडि वग़ैरह में बहुत अच्छे हैं उनकए एक्जाम में नंबर वग़ैरह भी बहुत अच्छे आते हैं वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं मैथ में भी बहुत अच्छे हैं इस्कोर बनाया उन लोगों ने और हर चीज़ में पार्टिसिपैट भी करते है गेम्स वग़ैरह स्पोर्ट में सारी चीज़ों में बहुत अच्छा बेटर करते हैं वे लोग आपकी आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं मतलब क्या के लिए